खेलों का लोगों की जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है खेल खेलने से लोगों के जीवन में ये है कि उनकी एक्टिविटी हो जाती है आज के समाज में कोई भी योगा एक्सरसाइज वगैरह कोई नहीं करता है जो खेल के माध्यम से कर सकते हैं और यदि लोग बाग खेल खेलेंगे तो उनके एक्सरसाइज भी हो जाएगी खेल भी हो जाएगा इंजॉय हो जाएगा हंसी मजाक भी हो जाएगा जो कि आज की टेंशन भरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी है लोगों को एक खेल खेलना चाहिए कोई भी एक जो उनको को पसन्द हों जिससे उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे उनकी जीवन शैली अच्छी होती है सुखमय होती हैं आजकल सबको टेंशन बहुत है और इस टेंशन को कम करने के लिए हमें खेलों को खेलना चाहिए और खेलों को दूसरों को भी सीखाना चाहिए कई सारी चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं जो कि बहुत बुरा है इसलिए सबको खेल खेलना चाहिए